म्हजो आवडीचो खाद्य पदार्थ म्हळ्यार गोंयचे फामाद खतखतें तें म्हाका आवडटा पयलीं कारण म्हळ्यार तें खूब रुचीक लागता दुसरें तातूंत वेगवेगळ्यो तरांच्यो फळभाज्यो वापरतात जशीं घोसाळीं तवशीं कणगां मको पडवळें वायंगी बटाट बीट चिरको सुरण अशें तराचे गांवठी जे रेर्र मेळटा ते आमी वापरतात हाका मसालो चड घालनात फक्त मिरसांग कोंथबीर भाजून घालतात आनी सोय ताजे बरोबर उकडिल्ले चणे घालतात आनीक मेन मुख्य कारण तें आवडपाचे म्हळ्यार ताका तेफळांचो फ्लेवर उरता ताका लास्टाक आमी तेफळां बरी धोडोवन घालतात आनी तेका तेफळांचे फ्लेवराक लागून तें बरेंच रुचीक लागतात गोंयाक जर खंयचोय देवकार्य आसता जाल्यार हे खतखतें हो मेन पदार्थ आनी तो सगळ्यांक चडसो आवडटा म्हाका तो खूब बरो लागता आनी हांव तो आवडीन खाता